एगारह तीन दइ हजार एकैस पाँच दुइ उनैस सओ निनानवे दस आठ दुइ हजार एक सात चारि दुइ हजार पाँच आठ चार उनैस सओ अनठानवे